म्हाका भुरगेंपणांत खूब कितें कितें आवडटालें म्हाका दिसतां तेंच बी जाय पडटालें म्हाका शिकतना खूब अभ्यास करचो दिसतालो अभ्यास बसून करतालेंय बी स्पोर्टसांत बी भाग घेतालें घरा शाळेंतसून घरा येतकच झाडांची बी फुलांची कॅर घेतालें काळजी घेतालें झाडां बी वेगवेगळीं हाडून रोयतालें तशेंच घरांत बी म्हाका निवळ जाय आशिल्लें घरांत चिकल दिसल्यार म्हाका परत परत निवळ करपाक जाय सारन मारपाक जाय हांव मारतालेंय बी सारन आनी म्हाका मेळना जाल्यार दुसऱ्यां कडच्यान बी मारून घेतालें तो पळय चिकल आसा मातशें निवळ करात म्हूण तशें म्हाका शाळेंत वचपाचें खूब आवड आशिल्ली एक दीस घरा रावनाशिल्लें आनी हांव म्हज्या भुरग्यापणांत बरें ना म्हूण म्हजे यादीक अशें केन्नाच जालें ना सदांच शाळेक वचपाचें म्हाका तशें ड्रॉईंग बी खूब काडपाक आवडटालें तशें खेळपाकय बी आवडटालें आनी स्पोर्टसांत सगळें एकामेकांक पयलें बक्षीस मेळटालेंच मेळटालें तशें शिकपाकय बी हुशार आशिल्लें शिकपाक कडच्यान बी म्हाका पयलें मेळटालें प्रायज आनी हें सगळें आमचें मुळां सावन आमचें घरांतल्यानच हें सगळें पयलीं जीं कोण म्हज्या फुडलीं शिकून गेल्यां तांकांय बी तीच आवड आशिल्ली तें पळोवन आमी तेंच करीत आयलीं म्हजी आई बी गार्डन बी करताली झाडां लायताली झाडांक उदक घालताली तिजे बरोबर आमीं बी वचप आसलें झाडां लावपाक झाडांक कितेंय तण जाल्यार काडून उडोवपाचें उदक जाल्यार हाडून घालपाचें हें आई बरोबर वचून हांव शिकलें तें म्हाकाय बी मागीर करतां करतां तांची माया लागली झाडांची म्हाका तें खूब करचें करचें दिसपाक लागलें आनी हांव म्हाका व्हड जाता म्हणल्यार हांव तें झाडांची हें सोडलीच ना हांवें खूब केलीं झाडां आनी आतांय बी करतां आनी आतांय बी म्हाका खूब उमेद आसा जाल्यार आनी चड करतलें